नमस्कार में थुआनू लगी सनान भला जेह्ड़े साढ़े अपने जाति दे बिच्च जां अपने घरें दे बिच्च अपने म्हल्ले बिच्च अपने जि'न्ने बी फंक्शन फुंक्शन होंदे ओह् अस कि'यां मनान्ने होन्ने ते अस मतलब सारे कट्ठे होइयै कि'यां उसी इंजाए करी पान्ने होन्ने कि'यां कि'यां स्हेई तरीके दा उसी पूरा मजा लेई पान्ने होन्ने नुहाड़े केह् होंदा कि साढ़े कुदै कुसै दा ब्याह् होंदा ठीक ऐ रिश्तेदार सारे कट्ठे होए दे होंदे रिश्तेदार मामे आए दे होंदे बुआं आई दियां होंदियां मसेइया आए दा होंदा मासी आई दी होंदी सारे कट्ठे कुट्ठे होइयै ऐं पूरा इ'यां बैठी जंदे सारे इक दूए गी मजाकां करदे इक दूए गी गल्लां सनांदे कोई कुसै दी गल्ल कोई कुसै दी गल्ल इ'यां सारें दा कि'यां बी इंजाए इंजाए दा जरूरी थोह्ड़ी ऐ भला तुस इंजाए बाह्र कुतै बाह्र जाइयै पर्टियां करो चाहे अस अपने परिवार दे बिच्च अपने टब्बरा दे बिच्च बैठियै बी अस बड़े स्हेई तरीके दा इंजाए करी सकने बड़े स्हेई तरीके दा हर इक चीज दिक्खी सकने अस सारे आए दे होंदे रुट्टियां राट्टियां सारे कट्ठे मिलियै बनांदे खंदे पींदे कोई सारें दा ओह् होंदा चल कुसा कुड़ी दा ब्याह होई गेआ कुड़ी दा ब्याह होई गेआ ते केह् करदे सारे जने कट्ठे कुट्ठे होंदे पैह्लें लोक जनानियां जनुनियां कट्ठियां होंदियां गीत गांदियां रातीं सुहाग आखने होन्ने अस कुड़ियें दे ब्याह च सुहाग गांदे रातीं लोक गीत गूत गाइयै अपने इ'यां कोई बुफर बाफर लाई ले डीजे डूजे लाई ले उं'दे उप्पर नच्ची लेआ हैं फिरी जेह्ड़ियां भाजियां भूजियां बनाई दियां होंदियां उ'नेंगी बंडी बुंडियै ओह् खाद्धियां पीतियां चलो अपने अपने चली जंदे सारे गै कुड़ियें दे ब्याह् मुड़ें दे ब्याह् गी बी इ'यां गै होंदा मुड़े दे ब्याह् गी आए दे होंदे सारे घोड़ियां घाड़ियां म्हल्ले मुहल्ले दे आंदे घोड़ियां घाड़ियां गांदे सारे लोक हैं भाजियां भूजियां बनाई दियां होंदियां ओह् बंडदे नचदे नुचदे शैल कीते अपना अपना मनोरंजन कोई आक्खै जियां जियां मन कीता उ'यां करदे कोई ओह् नेईं होंदा भला महाराज कोई केह् आखना कुसै ने केह् आखना कोई निं क्योंकि सारा अपना टब्बर होंदा ओह् सारे अपने होंदे है नी ओह्दे कन्नै सगुआं एह् सब चीजां करने कन्नै जैदा मजा जिंदगी जीने दा इ'यां सगुआं जैदा मजा आंदा बाह्र लोक जंदे लोक कुतै पार्टियां करन कोई कुतै रैस्टोडेंटें च कोई कुतै जंदे ओह् कोई जिंदगी जीने दा कोई मजा थोह्ड़ी ऐ जिंदगी जीने दा अपने टब्बरा बिच्च मजा होंदा अपने टब्बरै च अस कि'यां इंजाए करी पान्ने अपने टब्बरा च कि'यां मौज मस्ती करी पान्ने अस कुसै दा मुन्नन ऐ आई जंदे निक्के ञयाने आई जंदे उत्थै सारे रिश्तेदार कट्ठे होंदे घरा दे सब कट्ठे होंदे इक दूए गी मजाकां मजाकां मजुकां करी कुरियै लै कुड़ी कुसै दी नमीं दी नमां ब्याह् होंदा दा होंदा उं'दी लाड़ी आई दी होंदी ओह्दे कन्नै मजाकां कीतियां कोई कुड़ी आई दी होंदी नुहाड़े सौह्रे बारे च पुच्छेआ हैं इक दूए गी ने दुख सुख फरोलेआ फरोलियै मजे मस्ती करी कुरियै इ'यां जिंदगी जींदे हून लोह्ड़ी लाह्ड़ी दा त्यार आंदा जियां ऐं उत्थै बी केह् होंदा अस हार हूर बनान्ने होन्ने बनांदे नी लोक डोडियें दा हार हूर बनांदे भैन भ्राऽ इक दूए गी पोआंदे लोह्ड़ी लाह्ड़ी मनांदे ताएं चाचें सारे कट्ठे होंदे रातीं अग्ग उग्ग बालियै शैल कीते ओह् दिंदे हवन हवन निं केह् आखदे उसी जेह्ड़े ओह् चिबड़े दे तिल होंदे आखने नेईं आवा दा ओह् दिंदे मतलब नुहाड़ा ओह् दिंदे हव हवन च दिंदे किश ते इ'यां लोह्ड़ी मनांदे सारे जने कट्ठे होइयै हैं दिवाली पर केह् होंदा दिवाली पर बी सारा टब्बर कट्ठा होंदा टब्बर कट्ठा होने दे बाबजूद साढ़े ताए चाचे सारे कट्ठे होंदे फिरी दिवाली पर इक दूए लोकें गी मुबारखां लोकें गी म्हल्ले आह्लें गी बी मबारखां दिंदे अपने रिश्तेदारें गी फोन करी करी मुबारखां दिंदे पूरा टब्बर कट्ठा होंदा शैल शैल नमें नमें रूट्टियां बनदियां भठोरू भठारू बनदे शैल जो खाने दा मन होऐ ओह् सब किश बनदा सारे जने कट्ठ कुट्ठे होइयै पटाके पटुके ठुआलदे अपने मजे दा जियां जिंदगी जीने गी मन करदा उ'आं जींदे हून इ'यां गै दिक्खे जाए कोई बी भला जेकर साढ़े अपने जियां अस अपने कन्नै बैठियै जिंदगी जीन्ने होन्ने जियां इंजाए करने होन्ने इ'यां अस बाह्र थोह्ड़ी करी सकने बाह्र थोह्ड़ी होंदा कोई इयां दोस्तें कन्नै कुतै चली गे जां कुतै चली गे ओह् चलो दो मैंट्ट दा मनोरंजन पर टब्बरा च मजा ऐ जो अपने परोआर च रेहियै सारें कन्नै हसीं बी लेआ खेलियै उ'यां जीने दा मजा उ'आं कुतै जीने दा मजा निं ऐ मतलब होंदा केह् ऐ जार कोई आक्खै सुख होंदा कु'त्थें सुख अपने टब्बरा च होंदा जित्थै सानूं सकून थ्होए जित्थै सानूं रौह्ने दा मजा आवै ओह् जियां जियां ओह् अपने टब्बरा च थ्होंदियां ओह् सानूं कुतै होर हैनी थ्होंदियां हैन हां ठीक ऐ फ्रैंड सर्कल अपनी यारी दोस्ती एह् बी चीजां ठीक होंदियां पर कोई आक्खै जेह्ड़ा असली मजा ऐ ओह् कैह्दे बिच्च ऐ ओह् अपने टब्बरा च रौह्ने दा मजा ऐ उ'आं साढ़े म्हल्ले म्हूल्ले दे जो ज्हान दे कट्ठे कुट्ठे होइयै होली होई गेई होली पर अस लोक केह् करने होन्ने म्हल्ले मुहल्ले दे ञयाने कट्ठे कुट्ठे करियै मम्मियां मुमियां ऐंटियां उंटियां सारियां जो ज्हान दियां कट्ठियां कुट्ठियां होइयै रंग रूंग लाई लुइयै पानी पुनी सुट्ठियै कोई आक्खै मजा एह्दे च ते असली मजा ऐ एह्दे च ते मतलब अपने सारे कट्ठे होए दे होंदे कोई ओह् निं होंदा कि म्हाराज सानूं कुसै चीजा दा डर ऐ जां कुसै चीजा दा ओह् ऐ कोई फिकर नेईं कोई कक्ख निं जिंदगी जीने दा गै मजा ऐ इ'यां कोई जीने दा मजा हैनी ऐ इ'यां गै अगर अस दिक्खेआ जाए ते मतलब जि'न्ने बी अज्जकल मतलब अज्जकल केह् रवाज चली पेदा जनानियें जनानियें दा जनानियां जनानियां कट्ठी होंदियां कोई मतलब म्हल्ले दियां सत्त अट्ठ जनानियां कट्ठियां होई गेइयां ठीक ऐ अपने अपने म्हल्ले दियां जिन्नियां बी जनानियां कट्ठियां ओह् केह् करदियां किटी पार्टी रखदियां किटी पार्टी उसी लोक मतलब अपनियां जनानियां इंजाए करदियां ते बंदे बंदे अपने पैग पुग लान चली जंदे ओह् अपने इंजाए करदे इब्बी इक इंजाए करने ञयाने ञुयाने अपने गै रौंह्दे ओह् अपने गै इंजाय करदे इक दिन म्हीने दा कोई इक दिन रक्खी ओड़दे ऐं हर म्हीने इक इक जनानी ने पूरा करना होंदा जियां उ'यां कोई जिन्नियां बी जनानियां होन कट्ठियां होइयै उ'यां शैल इंजाए करदे ओह् होर इ'यां गै अस केह् दिक्खने होन्ने कि म्हाराज कोई बी दिन त्यहार आंदा जां कोई बी किश बी आंदा किश बी आखेआ मतलब कोई कुसै दे धाम होऐ अपना धाम होऐ लोक केह् करदे उं'दे घर जंदे उंदे घरै कम्म करांदे हैं भला कल्ला गेड्डी सारे किश होग उनें बी आना हैनी इस चीजा च मजा आंदा होगा उब्बी महाराज शैल इंजाए करी पांदे उ'नें बी दो घड़ी बैठने दा मौका मिलदा अगर असें जाइयै उं'दी थोह्ड़ी मदद कराई ओड़चै थोह्ड़ी उं'दी हैल्प करी ओड़चै जाइयै ते उ'नेंगी बी मजा ते सानूं बी मजा इ'यां नां उ'नेंगी कोई दुख ते सानूं नां सानूं कोई दुख बस इ'यै ऐ कि अस हल्ले म्हल्ले कन्नै कट्ठे होइयै दिन त्यहार ऐ सब किश ऐ इ'यां इंजाए करी सकने है ना ते इ'यां अस पार्टी करी सकने ते इ'यां कट्ठे होइयै अपने कोई इ'यां कोई लोकें दा इ'यां पिंडा च कोई निक्का हारा हाल जाए कुसै दे घर होई जाए जां कुतै बी इ'यां टैंट लाई लेआ कुतै बी किश बी करी लेआ बस इ'यां पार्टी पुर्टी कीती इंजाए उंजाए कीता बस हवन ऐ घर घूर गेआ